हमारे गाँव में हमारे गाँव में अच्छा स्कूल है जिसमें की शौचालय खाने की व्यवस्था डेस्क और किताबें उपलब्ध होती हैं बट इसमें थोड़े से सुधार की ज़रूरत है जैसे कि जैसे कि बच्चों को घनत्व होता है साफ सफाई होती है बात हो शौचालयों की उन पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है इसके लिए हमें जो है इससे सम्बंधित एक कार्य कार्यकारी होना चाहिए जो कि उसकी देख रेख करें जैसे कि मतलब शौचालय शौचालय साफ करने वाला विद्यालय में कोई नहीं होता कांटेक्ट बेसिस पर किसी को बुला कर किसी से साफ वह करवाते हैं जो की एक नियमित होना चाहिए जो की डेली बेसिस पर शौचालय होगा साफ सफाई क्योंकि डेली जो है सैकड़ों की संख्या में बच्चे शौचालय का उपयोग करते हैं जिसका और वह पानी सही से नहीं डालते हैं या फिर जो भी कुछ नहीं करता जिससे की उसमें बदबू कीटाणु वगैरह होते हैं इन सब चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किताबें तो हमारे गवर्नमेंट की तरफ से आती है जो की वितरण होता रहता है और हर साल दस साल जो है बच्चों की संख्या भी बढ़ती है और एवम किताबों का वितरण भी सही तरीके से होता है और भोजन की व्यवस्था को लेकर अभी तक यह कहा जाता है कि क्वालिटी जो है भोजन की उस प्रकार नहीं होती ऐसा गवर्नमेंट बताती है कि इस क्वालिटी का भोजन यहाँ पर आपको मिलेगा क्वालिटी में जैसे कि मतलब पर बच्चों पर मेरे हिसाब से जो गवर्नमेंट दस से पंद्रह रुपए खर्च करती करती होगी राशन पानी देने के बाद जो कि विद्यालय पूरी तरीके से नहीं कर पा रही है अभी क्योंकि इसमें भी सबसे बड़ी संख्या यह होता है कि बच्चों की संख्या जितनी ज़्यादा रहती है उतना ज़्यादा अच्छा भोजन करवा सकते हैं मिनमम पैसों में पर बच्चों की संख्या न होने के कारण से कभी कभी यह भी सही सम सम्भव नहीं हो पाता है मैं यह चाहता हूँ कि इसमें कुछ तो सरकार अपनी तरफ से भोजन में स्वास्थ्य में किताबों में डेस्क में थोड़ा और भी ज़्यादा बच्चों को दे विद्यालय को दे जिससे जो है वह और ज़्यादा अच्छा कर सके